नमस्ते भैया ऐसा है भैया हमारे घर शादी पड़ा है मछली चाहिए एक केरेट नहीं हमें फुटकर में नहीं थोक में चाहिए केरेट सहित एक केरेट कितने का पड़ेगा एक केरेट अरे रोहू रोहू रोहू रोहू चाहिए वो भी सुनिए दो किलो से मतलब नीचे नहीं रहना चाहिए दो किलो का चाहिए दो किलो हमको चाहिए ना उसका रेट बतलाइए जल्दी कितना कम पड़ेगा अच्छा तो हमको जाना हमको अठारह तारीख तक हमको अठारह तारीख तक चाहिए हाँ हम आएँगे दोपहर में अपना मार्केट पैक करिएगा हाँ हाँ हम आएँगे हम आएँगे खुद आएँगे हाँ बाइक से तो ले गया भैया एक केरेट में कितना पड़ता है मछली रहती है अच्छा तो चल जाएगी भैया हमारे पास गाड़ी टोटो ले लेंगे अरे कोई गाड़ियाँ ले लेंगे वहाँ तो शादी में बहुत लोग आएँगे ना नहीं दो किलो का चाहिए हाँ दो किलो दो किलो में बहुत कम रहता है मछली सारी मछली ताज़ा है चाहिए क्या है क्या बात कर रहें है हाँ मछली किया हम आएँगे यहाँ जब आएँगे हम वहाँ ना तो पोखर पर तो हम रहेंगे ही पोखर पर हम लोग चार मछली मरवाएँगे ही नहीं तो अपना बुला लीजिएगा आदमी एक दो पहले ही हम हम देख लेंगे ना हम लोग तो पहचान जाते हैं

हम संडे से आ जाएँगे अपना इंतजार करिएगा हम आ जाएँगे हाँ हाँ चलिए आ जाएँगे ग्यारह बजे हम आएँगे अठारह अठारह तारीख को सुबह हम ग्यारह बजे और दोपहर में लाएँगे बनाएँगे हाँ हाँ आपके यहाँ हम आएँगे